میری پسندیدہ سب سے پہلے روٹی اور سالنوں میں گریوی چکن یا مٹن دم کا چکن بھی پھر اس کے بعد بریانی اور مچھی یا یہ زیادہ تر میں یہ چیزیں تمام دوستوں کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں وہ بھی ایک گھر میں یا پھر آگ آنگن میں یا پھر ٹیرس پہ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ کھائے تو اور بھی جو ہے کھانے کا بھی ذائقہ بڑھتا اور جو ہے دوستی میں بھی جو ہے اس کا ذائقہ بڑھتا بس دوستوں کے ساتھ کھانا پسند ہے اور وہ جو ہے میں آئے دن یہ عمل میں بھی لاتے رہتا ہوں اور کبھی نہاری کا بھی پروگرام ہوتا لیکن زیادہ تر گریوی چکن یا مٹن مٹن عموماً اور نہاری اس کے بعد اور یہ دونوں چیزیں بھی روٹی کے ساتھ ہی جو ہے پسند ہے بریانی البتہ پسند ہے لیکن ہوٹلوں میں کھانا پسند ہے دوستوں کے ساتھ